अ हेलौ औ औ बुं खोनाबाय औ औ औ आंनो मालिगा औ दे बुं दे

ए अ' ओमफ्राय माबाफोर उसुबिदा दंबावो नामा अ औ औ अ बेनोना कमप्लेना ना माबा दंबावो औ औ औ औ औ औ

औ औ औ बे सिंग्राया सिंग्रा सावनायखौ मा होनदों नों गेसाव ना मा होनदों ए औ औ बे मैगं हाग्राफ्रा गोदानमोनना बिसोरो गेसाव गोफोनखौ होदों जानांगौ बेखायनो बेबायदि मा होनो गेसाव मोन्दों आं मैगं हाग्राफोरखौ बुंगोन दे गोदानबोना बिसोरो ओमफ्राय आरो मा होन्दों अयेटार बै मावग्राफ्राबो थाब होफैयाखैमोन नामा अ बिसोरो औ औ औ अ बिसोरो बे अयोटारफोरा खामानि मावब्लाबो मबाइलफ्राव बिजि जायो पेजबुक नायनाय मानाय बेबायदिखौ बन्ध' खालामनो थिनगोन आं खामानिनि समाव खास्थमार फैयोब्ला आमफ्राय माबा कमप्लेइन दंबावो नामा

अ औ औ बे औ औ बे सुनायखौबो सु सुग्राफोरखौ मोजाङै बुंनानै होगोन आं मोजाङै सुनो बिसोरबो मानसिफ्रा एसे उन्दै उन्दैना बारा मोजाङै मावजोबा सिगाङाव मावफेरामोन खोमा दासो खामानि नागिरनानै फैनायना बुंनानै होगोन आं बेनोना दे खम औ दे दे बेफोरबादि कमप्लेइन होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय उनाव बुंना होगोन आं जाहाथे गाबोननिफ्रायनो मोजाङै मोजां जायो दे दे दे थैंकिउ औ